मेरा मोबाइल अभी खराब हो गया है तो मैंने सोचा कि क्यों इसको मतलब सजाऊँ तो मैं एक नई मोबाइल की खरीद के लिए मैं एक दुकान पर गई थी वहाँ पर बहुत सारे मोबाइल थे उनमें से मुझे एक अच्छा लगा मतलब उसका कैमरा उसका स्टोरेज वो सब मुझे अच्छा लगा तो मैं बोलूं बोली कि मुझे ये दे दो तो उन्होंने वो पैक करके दे दिया और सिम भी मैंने पका ली तो क्या हुआ ओ दो तीन बाद दो दिन मतलब महीने के बाद वो हैंग होने लग गई वो मतलब जहाँ से मैं मेरे पकेट से था एक बार वो गिर गई तो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया मतलब अभी नहीं चल रही है तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी दुकान नहीं है वो जो मुझे इतना खराब मोबाइल देकर गया